ہوں ہیلو ہاں سر جی سر گائڈ چاہیے تھا آپ کو جی سر جی سر جی جی جی سر ملا میل مجھے دیکھا ہے میں سر دلی میں آپ کہاں سے شاپنگ کریں گے کہاں پہ ٹہلیں گے جی جی جی جی

جی جی سر جی سر بہت ساری جگہ ہیں مشہور چاندنی چوک ہو گیا سروجنی نگر مارکٹ ہو گیا جنپت مارکٹ ہو گیا لاجپت نگر مارکٹ ہو گیا کپڑے کے لیے سر سب سے اچھی جگہ چاندنی چوک رہے گی کپڑے جولری الیٹرانک کا کوئی بھی سامان لینے کے لیے فیملی سر فیملی کے لے جانے کے لیے سروجنی نگر بھی اچھی جگہ ہے آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے جی جنپت بھی کافی اچھی جگہ ہے ٹہلنے گھومنے کے لیے تو کپڑے کے لیے سب سے اچھی مارکٹ سر یہ لاجپت نگر ہے یہاں پہ آپ کی پوری فیملی ہی کپڑے کی شاپنگ کر سکتی ہو وہاں پہ پالیکا بازار بھی کپڑے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے ہوں جی جی سر لیڈیز جینس بچوں کے سب کے کپڑے مل جائیں گے وہاں پہ آپ کو کافی اچھے ریٹ میں مل جائیں گے سر بارگننگ جتنی کم کروا لیں گی اتنی اچھی بارگنگ کروائیں گی اتنی اچھی آپ کو کم ریٹوں کی آپ کو وہاں سے سارے سامان مل سکتے ہیں جی سر آپ کو کہاں سے اٹھاؤں گا میں دلی اسٹیشن سے اوکے اوکے سر جی سر میں آپ کو دلی اسٹیشن سے پک اپ کر لوں گا صبح میں آٹھ بجے کے قریب ہوں جی اوکے بائے تھینک یو